आङो बाजार खालामनायनि उनावहायनो गावनि न'खरखौहाय दैदेनलांनो थाखाय आरो फिसाफोरखौ फोरोंलांनो थाखाय इनकामनि सर्स मोनसे दिहुननो थाखाय मोनसे गय बागान गायदों आरो बे गय बागानखौ आं गायखांनानै आद नय बोसोरनि उनावहाय मोनबाय फाननानैहाय थाखा फैसा जि मोनो बेखौनो आङो न'खरखौ सालायो आरो बेनि उनावहाय बेजों लोगोसे आरोबाव माइ गायनाय फाथो फुनाय बेसर फुनाय मैगं थाइगं गायनानै फाननाय बेफोरखौबो आङो बै समावहाय सोलोंबोबाय दा बेफोरजोंबो आङो आंनि न'खरखौहाय आङो सालायलांनो हाबोदों दा बेनिफ्राय आरो दासिमावहाय बेबायदिनो बायदि बायदा आबाद जेरैहाय रबार बागान गय बागान औवा बागान बेफोरबायदिनो गायनानै दोननायफोरखौहाय दा फाननानै आङो बे बोराय बैसोआवहाय मोजाङैनो जानो लोंनो थाखाय हाबाय एसेनोसै